हैलो हाँ जी जी जी जी जी बोलिए क्या सेवा करें आपके लिए जी जी केक मिल जाएगा फ्रेश कैक मिल जाएगा आपको किस टाइप में केक चाहिए चॉकलेट है एक अपना मिल्क वाइस केक है केक और एक अभी ब्रेड वाला केक है अपना ब्रेड केक तीन चार प्रकार के हैं आपको बताइए आप किस टाइप का चाहिए कितना के जी चाहिए कितने के जी वाला चाहिए तीन के जी वाला चाहिए जी जी जी जी जी बन जाएगा जी जी जी मिल जाएगा सब कुछ हो जाएगा जी जी मिल जाएगा पाइनेप्पल फ्लेवर में मिल जाएगा हाँ वह भी मिल जाएगा आपके पा आपको आपको कब चाहिए उसके हिसाब से हम बुलाते हैं आपको तो आप आ जाइए चार बजे आ जाइए ले जाने लीजिए हाँ फिर तुम्हारे सामने ही बनवाएँगे तुम्हारे सारे ठीक है तीन किलो का आपके सामने ही बनवा देंगे आप आ जाइए तीन किलो की है चार सौ पच्चीस रुपये नहीं वह क्या है तीन के जी का है ना इसीलिए तीन के जी से हाँ आप आ जाइए आपन कम कर दे देंगे बैठ कर जी जी जी कर देंगे कम आप आ जाइए हाँ